अबी कुछ दिन पहले ही मैंने एक दाइनिंग टेबल खरीदी है मैं चौक गई थी फर्नीचर वाले से मैंने एक डाइनिंग टेबल खरीदी है जिसमें बारह कुर्सियाँ हैं और वो टेबल चौदह बाइ आठ की है हाँ हाँ बहुत ही अच्छी टेबल है उसमें कुर्सियाँ जो हैं वो बहुत ही आरामदायक हैं जिसमें बैठने में बहुत ही आनंद आता है वो डाइनिंग टेबल इतनी सुन्दर है कि जो भी आता है हमारे घर उस डाइयनिंग टेबल की बड़ाई करता है सब पूछते हैं कि कहा से लाए कितने का लाए मैं तो सबको बताती हुँ अभी तक उसकी लकड़ी वैसी की वैसी रखी है और उसकी चम्मक भी वैसी की वैसी है और अब्बी भी वो खराब भी नहीं हुई है डाइनिंग टेबल मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो डाइनिंग टेबल मैंने तो अपने मोहल्ले में सबको बताया और एक हमारी पड़ोसन भाभी ने भी ली है